مجھے بنائی اور سلائی کرنے کے لیے کوئی رنگوں کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں جب مارکیٹ جاتی ہوں جو مجھے رنگ اچھا لگتا ہے اور جو مجھے رنگ پسند ہے میں وہ اسی کا ہی انتخاب کر لیتی ہوں اور اگر مجھے زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو مارکیٹ میں میں اپنی میں اپنی ماں میں اپنی امی کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں جو وہ مجھے بتا دیتی کہ بتا دیتی ہیں کہ بیٹے یہ والا کلر اس کے لیے اچھا لگے گا اور یہ والا رنگ اس کے لیے اچھا لگے گا

اور میرے پاس رنگ پیلیٹ کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے اور بنائی کے لیے بھی مجھے یہ والی اون چاہیے ہے یا یہ والی اون کے ساتھ یہ اچھا لگے گا اس اون کے ساتھ یہ والا سویٹر اچھا لگے گا یہ والی یہ والے رنگ کے اون کا ٹوپا اچھا لگے گا یہ اس رنگ کی اون کا موزے اچھے لگیں گے ایسے میں خود ہی انتخاب کر لیتی ہوں اور میرا میرا جو پسندیدہ کلر ہے وہ بلیک ریڈ ہے مجھے لال اور کالا رنگ بہت پسند ہے